میں میرے پاس میرے پاس ایک چھری ہے جو میں میری بہن کے ذریعے ممبئی سے منگوائی بہت تیز ہے ہر ترکاری بڑی اچھی طریقے سے کاٹتی ہے جیسے کہ پالک کی بھاجی ہے کدّو ہے ٹماٹر ہے پھلی ہے گنوار کی پھلی بنس کی پھلی سیم کی پھلی جیسے ہرا مسالہ ہے قطمیر پودینہ ہے یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھی طریقے سے اُس سے کٹنگ ہوتی بہت اچھی تیز ہے اور میرے سہیلیاں میرے جوسو میرے جو رشتے دار ہے سب لوگ یہ چھری کو یوز کر استعمال کر رہے ہیں بہت اچھی چھری ہے اِس سے کام بھی بہت جلدی ہو رہا اور بہت آسانی سے ہو رہا ترکاری کٹنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگ رہا ہے اور ہاتھ میں جو ہم ترکاری بناتے وقت میں بعض وقت ہاتھ میں کٹ بھی جاتا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا بہت اچھی طریقے سے اسموتھ طریقے سے ترکاری کٹ رہی ہے آپ بھی اِ کو استعمال کریئے